ہیلو گیس سلینڈر ایجنسی سے بات کر رہے ہیں جب بھی ہم سلینڈر منگاتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ سلیںڈر وہ لے کر آتا ہے اب میں نے پہلے کے مقابلے یہ سلینڈر کچھ ہلکے سے آ رہے ہیں مجھے ہلکا لگا تو میں نے اسے اپنے پڑوس میں تلوا لیا کیونکہ سلینڈر تیس کلو کا ہی آتا ہے لیکن جب میں نے اسے تلوایا تو وہ پچیس کلو کا تھا پچیس کلو کا اب ہم اسے دیکھ کے حیران ہو گئے ہم نے کہا یہ کیا سلینڈر تو ہلکا ہے اس بار ہم اسے اوپر لے آئے ہم نے گیس والے کو فون فون کرا ان نے نہیں سنی ہم نے کمپلینٹ بھی ڈالی تو سنوائی نہیں ہوئی اب اس سے ہمیں بھی پریشانی ہوئی اور جو لایا اسے بھی پریشانی ہوئی تو ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں آپ کچھ ایسا انتظام کریں کہ جب وہ سلینڈر لائے نہ اسے پریشانی ہو نہ ہمیں پریشانی ہو اور ہمارا سلینڈر بھی پورا آئے اور یہ پریشانی میرے پڑوسی کو بھی آئی ہے اس لیے ہم آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں آپ ایسا انتظام کریے جس سے ہمیں پریشانی نہ ہو